नमस्कार सर क्या आप बस ड्राइवर बोल रहे हो क्या अरे बस ड्राइवर बोल रहे हो क्या सर आप बस थोड़ा आराम से चलाया करो ना पैसेंजर को तकलीफ देते हो आप बस इतनी तेज चलाते हो अरे सर तो बस आराम से चलाया करो ना पैसेंजर को तकलीफ होती है यहाँ पर हम बैठे थे हमें तकलीफ हो रही थी आप बस चलाए जा रहे थे आगे से ध्यान रखना ठीक है ठीक